نو زائیدہ بچّے کے لیے اس کے پہلے سال کے دوران ہندوستان میں مختلف رسومات ادا کیے جاتے ہیں اگر بچّہ مسلمان گھرانے سے ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ سات دن بعد پہلی جو رسومات ادا کی جاتی ہے وہ عقیقے کے طور پر ہوتی ہے سات دن بعد بچّے کے نام پر جانور کی قربانی دی جاتی ہے اور اسی دن بچّے کا نام بھی رکھا جاتا ہے اور اس کے سر کے بال بھی چھیلے جاتے ہیں اس بچّے کی پیدائش کی خوشی میں بہت سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اگر بچّہ ہندو گھرانے سے ہے تو اس کے لیے بھی بہت سارے رسومات ادا کیے جاتے ہیں جیسے کہ چُھٹّی اور برہی چھ دن بعد بچّے کے بال کاٹے جاتے ہیں اور اس کے نام پر دعوت کیئے جاتے ہیں تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہر مذہب والے اپنے نو زائیدہ بچّے کے لیے اس کی پیدائش کے بعد سال کے پہلے سال میں بہت سارے رسومات ادا کرتے ہیں